आंनि नेगेथिभ एक्सफिरियेनसआनो जाहैबाय सेकेण्ड फ्रदाक जेरैहाय आं सल'मा बिजाब लिरदोंमोन लिरै लिरै लिरनानै हारि जाथि हारि धोरोम बेफोर गासैबो लिरै लिरै लिरनानै फारि फारि नासयलायनाय गादबलायनाय बेफोरो आंनि गोसो गोरबोयाव ओंखारो आरो लिरै लिरै लिरनानै फरायनो एबा फरायग्राफोरा मोजां मोनाखिसै हारि जाथिनि खोथा बुंनानै खन्थाइ सल'मा बिजाबा ओरैबायदि जानांगोन जे फरायगिरिफोरा फरायनानै मिलौनाय मोननाय मोजां गोजोननो हानाय खनसे फरायबानो गोसो गोरबो सुहाबलायनाय बेफोरबायदि खन्थाय मेथाय सल'माफोरा बेबायदि जानो नांगोन आरो